हांवें ड्रेस ऑर्डर केल्लो तो आजून पावलो ना दोन तारके येवपाचो आशिल्लो पूण आयज पांच तारीक जाली आजून मेळोना हांव तुमकां म्हजें लोकेशन धाडटां जाता तितले बेगीन तुमी म्हजो ड्रेस ह्या पत्त्याचेर पावोचो